पिछले बीते बीते हुए कुछ दशकों में बिहार में महिलाओं का बहुत सारे तरह तरह के कामों में बहुत सारा सहयोग किया सहयोग किया गया है महिलओं के द्वारा फिर उनके गाढ़ा मतलब उनमें भाग लिया गया बहुत सारे तरह तरह के कामों में जैसे महिलाएँ तो अब राजनीति में भी जा रही हैं बिहार की कई महिलाओं मतलब कई महिलाएँ सदस्य हैं मतलब बहुत सारे राजनीति पार्टियों राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हैं बहुत बिधायक भी बहु कुछ महिलाएँ विधायक भी बनी थीं और बहुत सारी जैसे कि सोनाक्षी सिंह ये जो है ये फिल्म की अभिनेत्री रह चुकी हैं बिहार के द्वा मतलब बिहार से बहुत सारी महिलाएँ अब तरह तरह के काम करने शुरू हो गया है बिहार में बिहार में अब खेलने में सूटिंग उटिंग में भी और बहुत तरह तरह के खेल में भी महिलाएँ पार्टीसीपेट कर रहीं हैं भाग ले रही हैं और फिर संसार के सामने इन पूड़े इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अच्छा प्रदर्शन भी उसका कर रही है खेल को खेल का प्रदर्शन और तो अब तो इन नया फ़ोन का युग है इसमें तो बहुत सारी महिलाएँ बिहार की जो बी हैं बहुत तरह तरह के जैसे कि इन्स्टाग्राम एप हो गया इसपे भी बहुत सारी महिलाएँ एक्टिव रहती हैं ट्विटर पर तो महिलाएँ बिहार में बहुत ही पिछले बहु इस कुछ दशकों में महिलाओं का पार्टीसीपेट इन सब कोई भी कार्य में बढ़ गया है औड़ बिहार का जो लिटरेसी रेट है वह भी बढ़ गया है पिछले दश कुछ दशकों में लिटरेसी रेट महिलाओं का पढ़ाई में पार्टीसीपेसन बढ़ गया है पिछले कुछ दशकों में बीते हुए दशकों में ये सब दिखाता है कि महिलाओं का बीम बिहाड़ में बिहाड़ के कई सारे जिलाओं में और कुछ मुख्य जिलाओं में तो और भी यह सब बढ़ गया है महिलाओं का पार्टीसीपेसन बढ़ गया और महिलाएँ ना सिर्फ कोई एक ही चीज में तरह तरह की कोई नौकरी भी कर रहीं हैं तो महिलाएँ बहुत सारी सरकारी जॉब भी कर रहीं हैं सरकारी नौकरी कर रहीं हैं है पढ़ रहीं है कोई गेम खेल रही है कोई तरह तरह के खेल कूद में पार्टीसीपेट करके उनमें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं कोई अभिनेत्री है कोई अभिनेत मतलब कर रही है अपना रोल निभा रही है मुख्य भूमिका ऐसे करके बहुत साड़ी चीजों में महिलाएँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं बिहार की महिला महिलाएँ और बहुत सारी चीजों में पार्टीसीपेट करती है हिस्सा लेती हैं